मैम मैं श्वेता भगत बोल रही थी मैम मैं फ़र्स्ट ईयर बी टेक की स्टूडेंट हूँ मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए था मेरा

मैम एक्चुअली मेरे पापा का ट्रांसफर भोपाल से उज्जैन हो रहा है इस लिए मैं कॉलेज से ट्रांसफर कर रही हूँ यस मैम तो मेरी पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है तो मैं भी साथ में शिफ्ट होंगी उनके इस लिए मुझे कॉलेज ट्रांसफर करना है यस मैम नो मैम एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है इस लिए मुझे भी साथ में उनके जाना पड़ेगा यस मैम यस मैम मैम फ़र्स्ट इयर कंप्लीट होने के बाद ही मुझे ट्रांसफर मिल पाएगा क्या मैम कोई और कोई और किसी और प्रोसीजर से नहीं हो पाएगा क्या ओके मैम ओके ओके थैंक यू मैम